हेलो हमरा पौधा खरीदयके अछि अहाँके छै कोन कोन पौधासभ छै अहाँके कोन कोन गाछ वृक्षके पौधा अछि आमके लतामके लीचीके बबूरके या फुलेश्वरके सरीफाके अहाँ रहैत छियै कतय कतय जायब हम सीतामढ़ीमे हम्म आ देबै केना अहाँ कोन भावसँ देबै सेहो हमरा जानकारी होबयके ने चाही आयब हम कोना बताउ हम केना आयब दू सएके पाँच सएके आ हम जायब केना ओतय हम पहुँचब केना से पता देब तखन ने कतय रहैत छी से सीतामढ़ी नर्सरीमे सभ रङ्गके पौधा रहैए ने

लीचीके गाछ छै कि नहि सरीफाके चाहे लीचीके ठीक हइ हमरा कै बजे तकले दोकान खुलल रहैत छै कै बजे तकले दोकान खुलल रहैत छै

हम्म अच्छा ठीक छै तऽ हम अबैत छी की अहाँ रहब दोकाने पर

हम्म अच्छा ठीक छै हम देखैत छियै कोनो गाड़ी बस होइए ने तऽ अपने कोनो सवारीसँ हम चलि आयब की हम्म ठीक छै अहाँ भाव ताव बढ़िआँसँ देबै नीकसँ देब हम लेब दू चारि टा पौधा हम लेब हम्म छोट छोट पौधा तुलसिओके गाछ रखैत छियै तुलसीके गाछ तुलसीके गाछ एकटा मनीप्लान्ट फूल होइत छै ओहोके पौधा रखैत छियै हम्म हम्म तऽ दू चारि टा हम लेब लेकिन भाव थोड़ा कम करबै ई नहि जे बहुतेके भाव दऽ देबै ओ अच्छा देखैत छियै जे पसन्द हैत कोनो सवारी खोजैत छी ओहिसँ चलि आयब हम अच्छा ठीक छै आब रखैत छी ठीक छै रखैत छी